नमस्ते हाँ हमको साइकिल लेना है कहाँ पर आपकी दुकान है मैम जी हाँ तो हमको लेडीस सइकिल खरीदनी है लड़की लड़का दोनों को लेनी है पर हमको आप जहाँ आपकी दुकान है हमको नालेज नहीं है कि आपकी दुकान कहाँ पर है न

अच्छा तो वो डी के डी के पब्लिक इस्कूल के लगे आ जाएँ तो आपकी दुकान मिल जाएगी हाँ तो हमको लड़की लड़का दोनों को सइकिल खरीदनी है आप दाम ओम बता दीजिए पहले से हीरो रेंजन हाँ तो उसका दाम बताइए

अच्छा नहीं हमको डबल लेनी है न नहीं बस सइकिल लेना है बस इसी लड़के को दोनों को अगर आप बजट में दे देंगी सही से बहन जी तो फिर लेंगे तो अपन नाहीं फिर सिंगलै ले कर चले आएँगे अरे मतलब कुछ कम कर दीजिए न आप ऐसे मत कर आप ऐसे मत करिए हम लोग पुराने ग्राहक हैं अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे मनई लेंगे आ कर आपके दुकान पर अरे कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो कम कर दीजिए बहन जी सिंगल नहीं लेंगे डबल लेंगे तो कितना पड़ेगा दो सइकिल का दाम अच्छा हम आएँगे आप दे दीजिए साढ़े चार हजार देंगे आपको दो सइकिल का दाम हाँ ठीक है आएँगे आप हमको साइकिल दे दीजिए साढ़े चार हजार के डबल ओके नमस्ते